ہاں جی ہم نے شوٹنگ تو کافی بار دیکھی ہے ہم ایک بار بمبئی گئے تھے تو وہاں شوٹنگ چل رہی تھی لیکن شوٹنگ دیکھنا ایک بوریت ہوتا ہے ایک مووی دیکھنا کہ ہم تین گھنٹے میں ایک مووی دیکھ لیتے ہیں لیکن شوٹنگ دیکھنا دھوپ میں کھڑے ہونا پھر وہاں دیکھنا بار بار ری ٹیک ری ٹیک ری ٹیک ہونا اب ہم جو مووی دیکھتے ہیں وہ اس میں رائٹ ری ٹیک ہوتا ہے مطلب جو پرفیکٹ سارٹ ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے اور جو ہم شوٹنگ دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ بوریت ہوتا ہے ایک شوٹ کو کرنے کے لیے کم سے کم دو تین گھنٹے لگتے ہیں اور دو تین گھنٹے کے اندر تو ہم مووی دیکھ لیتے ہیں تو اس لیے ہمارا جو ایکسپیرئنس رہا شوٹنگ دیکھنے کا وہ تو بےکار رہا رہی رہی بات اسٹار کی تو اسٹار کو تو کہیں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں آج کل تو ویسے ہی اتنے سارے ہم دہلی جیسی جگہ میں رہتے ہیں اور یہاں پر تو اتنے سارے مال ہیں ہیرو وغیرہ آتے رہتے ہیں کیوںکہ کوئی مووی ریلیز ہوتی ہے تو اس کا کیا کہتے کیا کہتے ہیں اس کو پرموشن جو ہوتا ہے اس کے لیے آتے ہیں اسٹار وغیرہ تو ان کو تب دیکھ لیتے ہیں اب شوٹنگ دیکھنے کی بات تو شوٹنگ دیکھنے میں مزہ نہیں آتا جس نے اسٹار کو دیکھ لو کب سے اسٹار کو دیکھنا کیا ہوتا ہے وہی مووی ووی دیکھنا وہی باہر دیکھنا ہوتا ہے لیکن ایک کریز ہوتا ہے کہ آج ہی فلاں جگہ اسٹار آیا ہے چلو اس کو دیکھتے ہیں یا فلاں جگہ شوٹنگ ہو رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں کبھی کبھی تو ہم تو بمبئی میں تھے تبھی دیکھا تھا یہاں کہیں آتا تو ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں اتنا کہ ہم دیکھیں اس لیے ہم تو اگنور ہی کرتے ہیں شوٹنگ دیکھنے کے لیے